میرے علاقے میں تو بہت سے مشہور اسکول ہیں جس میں سے ایک دو مشہور ہیں اس جس میں کہ ویل مینٹین اور ڈیسپلین وے میں پنکچوالٹی کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکول چاہے وہ میرے علاقے میں ہوں یا سرکاری اسکول ہوں یا کوئی سا بھی اسکول ہو ان میں تربیت اچھی ہونے چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمیں ایک مہذب انسان بناتی ہے تربیت جب اچھی ہوگی تو ہماری شناخت اچھی ہوگی ہم لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچایئں گے پھر تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آج کل لوگ لینگویج پہ فوکس کر رہے ہیں کہ انگلش بولیں تو زیادہ اچھا اسکول ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو زبان کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں تاکہ ہمارے بچے تربیت سیکھیں اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں